असांखे ख़बरु आहे त असां सिंधियुनि में केतिरा ई पहाका आहिनि के के त पहाका असांजे खे हुन मां मीनिंग बि सम्झ में ईंदी आहे वॾनि पहाका ईअं ई न ॾिना आहिनि जीअं त असीं मत गसी जेतिरी सवरु हुजे ओतिरा पैर डिघा करणु घुरिजनि अकेलो वञु बि तनिरुओ अन पल्ली ज़ात बली अंधनि आंधो कुत्तनि खाधो अन जो मुंहुं झंड ॾे लॻु न लाइ भिति खे भाकुरि पाइ अंधी रन बूंडे में ख़ुशि कुए लधी सोपारी चईं मां बि पसारी कारो वे कमरे सां रंगु न मटाए आदत ज़रूरु मटाए बुख में बसरु बि मिठो घरु गुरूअ जो दरु हिकु हथु रोटीअ में ॿियो हथु चोटीअ में